बेगूसराय बहुत अच्छा बेगूसराय जिला बहुत अच्छा है नामी जिला है हर चीज हर जगह से नामी जिला है बेगूसराय बेगूसराय कहीं भी आप जाइये तो बेगूसराय का नाम सबसे पहले आता है कि सबसे अच्छा है साफ सुथरा भी रहता है लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं वहाँ पर मतलब हर चीज वहाँ पर बहुत अच्छा है हम हम लोग भी बेगूसराय एरिया में रहते हैं बेगूसराय हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है अब तो बेगूसराय धीरे धीरे पहले गाँव के टाइप में लगता था अब तो देखिए बेगूसराय एकदम शहर लगता है माल इतने सारे माल हो गए है गाड़ी उड़ी अब कोई चीज कि दिक्कत नहीं होती है हम लोग को बेगूसराय बहुत ज़्यादा ही पसंद है और सबको पसंद है बेगूसराय कोई भी काम होता है कोई चीज बोलता है कोई कहता है कहाँ के रहने वाले हो तो हाँ हम बेगूसराय के रहने वाले हैं बेगूसराय के सब जानता है कि बेगूसराय जिला है बहुत अच्छा और सबसे नामी जिला है बेगूसराय जिला कोई हर चीज बहुत चीज़ों में बेगूसराय जिला का नाम सबसे पहले नम्मर वन पर आता है बेगूसराय जिला बेगूसराय में वहाँ के लोग भी सबसे अच्छे हैं और वहाँ के लोग भी अच्छे हैं वहाँ का हर चीज अच्छा है साफ सफाई वहाँ का सब चीज वहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिलती है वहाँ का माल हुआ जैसे अस्पताल हुआ यहाँ बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें है जो हर इंसान को ज़्यादा ही पसंद है यहाँ के लोगों को बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है और हाँ बेगूसराय में बोलने का तरीका सबसे अच्छा है वहाँ के लोग किसी को भी मतलब गलत लैंग्वेज से नहीं बोलते अच्छा लैंग्वेज में बात करते हैं इसीलिए तो सब लो बेगूसराय का नंबर वन हर चीज में कहते हैं नम्मर वन में कौन सा जिला आता है तो बेगूसराय जिला है बेगूसराय गाँव भी सबसे अच्छा गाँव है वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं बेगूसराय एरिया में जितने भी गाँव हैं सब अच्छे हैं वहाँ के लोग उग सब बहुत अच्छे हैं और वहाँ का मतलब सब ठीक है कोई चीज कि दिक्कत नहीं है रात बिरात आन जान कोई भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है और लोगों को